जय झूलेलाल असां गैस ते ऐं स्टोव ते रोटी कंदा आहियूं चुल्हे ते कॾहिं न कई आहे पर ॿुधो आहे चुल्हे जी रोटी ॾाढी सुठी थींदी आहे उन जी ॿीहि बि घटि मथे न थींदी आहे लकिड़ी में हिकु सरके ॿरींदी आहिनि घटि मथे न थींदो आहे ऐं देरि लॻंदी आहे आहिस्ते आहिस्ते ठहंदी आहे पर रोटी ॾाढी स्वादी थींदी आहे ऐं चुल्हे जी रोटी ॾाढी सुठी थींदी आहे ॿुधो आहे असां